हमें सबसे अच्छा बाँसुरी बजाना अच्छा लगता है बाँसुरी की आवाज़ इतनी मधुर होती है कि चार से पाँच लोग बड़े ध्यान से सुनते हैं बाँसुरी जिसे हेर कीर्तन हो गया रामायण हो गया भागवत गीता हो गया जिधर बांसुरी का प्रयोग होता है वहीं हम बांसुरी का प्रयोग करते हैं कोई सॉन्ग हो गया भजपुरी हो गई फलाना सॉन्ग हो गए अन्य प्रकार के सॉन्ग जो बांसुरी सॉन्ग का प्रयोग किया जाता है वहाँ हमें बांसुरी बजाना अच्छा लगता है बांसुरी हमारी फेरबेट है कभी संगीत बजाने में प्रयोग किया जाता है कहीं भागवत होता है वहाँ जाते हैं हैर कीर्तन होता है वहाँ जाते हैं अन्य प्रकार की जगहों पर हम बांसुरी बजाने जाते हैं

मन करता है तो घर ही बजा लेते हैं घर पर बजाते हैं सीखते हैं सिखाते हैं कुसी कुछ लोगों को हरमोनियम पसंद है गिटार पसंद है बेंजो पसंद है झुनजूनाना झुन झुनझुना पसंद है हर प्रकार की चीज़ें लोग सीखते हैं हमें सिर्फ बांसुरी बजाना अच्छा लगता है बांसुरी हमें बहुत प्यारी है इससे अच्छी कोई चीज़ नहीं कुछ लोग हैं शहनाई बजाते हैं कुछ लोग बैंड बजाते हैं कुछ ढोल बजाते हैं हर प्रकार की चीज़ें हैं बांसुरी संगीत दिल मोह लेता है कहीं अकेले रहें बन में बग़ीचे में घर में बांसुरी हर जगह बजाई जा सकती है बांसुरी जैसे कोई चीज़ है ही नहीं है बांसुरी बहुत बढ़िया बजती है एक घंटा दो घंटा उसकी रिहेसल करना पड़ता है आपका रिहेसल अच्छा हो तो अच्छे से परफॉर्म भी कर सकते हैं हर जगह इसीलिए ना सभी लोग बाँसुरी का प्रयोग नहीं कर पाते हैं कुछ लोग ही जो बाँसुरी का प्रयोग करते हैं बाँसुरी के कलाकार थे जो भोजपुरी में उनका नाम मैं तो नहीं जानता मगर वे दुनिया के सर्वश्रेष्ठ बाँसुरी बजाने वाले महापुरुष हैं उनके जैसी बाँसुरी शायद ही कोई बजा सकता है बाँसुरी सीखना चाहिए बाँसुरी कहाँ बोलिए सिखाते हैं बहुत लोग सीखना ही नहीं चाहते हैं बहुत लोगों को तो काइसियो ब्रेंजों झुनझुना हर प्रकार की चीज़ करते हैं आजकल बाँसुरी सीखना भी तो बड़ी बात है बाँसुरी जैसी कोई चीज़ नहीं है बाँसुरी बहुत बढ़िया लगती है इतनी अच्छी बाँसुरी बजती है उसकी मधुर आवाज़ में हम खो जाते हैं अगर कोई बाँसुरी बजाए या कभी म्यूजिक बजे बाँसुरी की भगवान श्री कृष्ण भी बाँसुरी बजाते थे तो पूरी सृष्टि मोह लेते थे इसीलिए अन्य प्रकार की ब्रेंजो बाजाओ से अच्छे हमको बाँसुरी अच्छी लगती है मिल जाए तो बजा लेंगे ना मिल पाए तो कोई बात नहीं बाँसुरी जैसी कोई चीज़ नहीं है जहाँ तक देखिए की बाँसुरी का उसके जैसा कोई नहीं इतना लाजबाब बाँसुरी बजाई जाती है जिसको सुनते ही रोम रोम काँप जाता है इतनी बढ़िया बाँसुरी बजती है शायद ही किसी को पता होगा बाँसुरी कैसी अच्छी है लगती कुछ लोगों को अच्छा लगे या ना लगे हमें तो बाँसुरी अच्छी लगती है